ग्रहण ग्रहण बचपन से ले कर आज तक के कई बार टी वी में न्यूज़ चैनल्स में और अपने बड़े बुज़ुर्गों के मुँह से कई बार सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के बारे में बहुत सुना हुआ है और बचपन में शायद मैं जब एक बार बहुत छोटा था तब मुझे एक घटना मेरे इस्कूल की याद है कि सूर्य ग्रहण लगा रहा और जो इस्कूल की टीचर्स थीं वो हम लोग टैलिस्कोप से देख रहे जा कर वन बाय वन सब लोग कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है और क्या होता है एक्चुअल में सूर्य ग्रहण में तो जब वो मेरा फस्ट एक्सपीरियेंस था मैंने देखा सूर्य ग्रहण लगते हुए और मुझे पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा जो अलग था इन सब चीज़ों से ज़िंदगी में पहली बार वो चीज़ मैंने एक्सपीरियेंस की और वो शायद मेरे को आज तक कि इस लिए याद है क्योंकि वो मेरा फस्ट एक्सपीरियेंस था और लोग मैंने जाना उस टाइम कि सूर्य ग्रहण और ग्रहण का असली मतलब क्या होता है इन सब चीज़ों में होता क्या है ग्रहण में